शाही दरबार रेस्टोरेंट से बात कर रही हूँ मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ मैम शाही दर रेस्टोरेंट से बोल रही हूँ मैम मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ

जी जी मैम मैम कोई शिकायत तो नहीं खाना गर्म था

जी मैम मैम आपने नान भी ऑडर करी थी मैम मसाला नान जो थी वो बिल्कुल सॉफ़्ट थी और अंदर से अच्छी थी न

जी मैम थैंक यू मैम जी जी मैम जी मैम हम तो जो खाना ऑडर करते हैं वो तो हम हमारे घर के जैसे ही ऑडर करते हैं मैम थैंक यू मैम जी बिल्कुल मैम आपके लिए ट्वेंटी फ़ोर अवर हमारे हमारे मतलब आप जब भी कहेंगी हम ऑडर को एक्सेप्ट करेंगे ट्वेंटी फोर अवर में कभी भी जी मैम बिल्कुल मैम आप हमारे रेस्टोरेंट का ही रेकमेंड करना हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे हम आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे मैम आगे भी अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें डायरेक्ट कॉल करें कभी भी डिलीवरी प्रॉब्लम या कुछ भी इशू होता है खाने के साथ में तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं जी जी मैम थैंक यू मैम मैम इसके अलावा आप हमारे हमारा सब को रिकमेंड भी करें हमारे रेस्टोरेंट के लिए जी मैम थैंक यू मैम थैंक यू सो मच यस नाइस ओके मैम हैव अ गुड डे